जेरै ना हमनायाव माखासे मानसिफोरा नाखौ हमनो थाखाय बायदिसिना नाखौ थैहोनो थाखाय जेरै अस्टाड आरि नायाव होयो आरो जेरै कारेन्ट सक आरिबो होयो आरो बे नाखौ बिदि होब्ला मारै मोनगोन बेखौ बिसोरो अस्थाड आरि होयोमोन आरो बे नाखौ हमनो थाखाय नाया जेब्ला थैयो अब्ला बे नाखौ हमनो मोननायनि थाखाय जेरै बिनि उननि जाहोन आबहावायानो जादों बे नाखौ मुलि होनायनि जाहोनानो जादों जेरै मानसिया बे नाखौ जाफ्लांबा बायदिसिना खर' सानाय उदै सानाय बायदिसिना खिनो गोबानो ओंखारनाय बिनि आबहावा आरिआनो जादों मानसिनाव आरो मोसौआबो जेरै बे दैखौ लोंफ्लांब्ला माबायदि जागोन आरो थैगोन आरो बोरमा मोसौ बिसोरो बे दैखौ मोनलोंफ्लांब्ला गुबुंले जागोन आरो आबहावा गुबुंले जागोन आरो बे दैखौ मोनलोंफ्लाङोब्ला जेरै मानसियाबो बे नाखौ जाबा खर' सानाय बायदिसिना मोनगोन आरो गोबानो आरो उदै सानो हागोन आरो मानसियाबो बे नाखौ मोनजाफ्लाङोब्ला बे नानि मुलिजोंनो बेनिखायनो जोङो अस्थाड आरि आरो कारेन्ट सक होनानैबो जानो नाङा बेनो आरो नानि आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोना बिदिनो जोङो बायदिसिना जायो आरो बेफोरबायदि आबहावा गुबुंलेजों